जूता हम ऑनलाइन कर लेलियै बहुत अच्छा प्रोडक्ट छै अच्छा लगै यऽ बहुत अच्छा जे ऑनलाइन कर लेलियै जूता बहुत अच्छा प्रोडक्ट जे देखैमे भी अच्छा लगै कलर भी अच्छा अइ सेम कलर अयलै बहुत अच्छा लगै हय देखैमे कलर भी अच्छा देखैमे अच्छा लगै अच्छा अइ बहुत अच्छा प्रोडक्ट अइ ऑनलाइन बहुत अच्छा समान अबै बहुत अच्छा प्रोडक्ट ई देखैमे भी अच्छा कलर भी अच्छा अइ साइज भी अच्छा अइ सब किछु अच्छा पिन्हैमे भी कम्फर्टेबल हय बहुत अच्छा चीज छै बहुत अच्छा प्रोडक्ट हय देखैमे भी अच्छा पिन्हैमे भी अच्छा लगै हय बहुत अच्छा हय जूता बहुत अच्छा सामान छै